आम ताम बेचै छियै

हँ केना रखै छियै दालि चाओर की भाव हमरा लेनाइ छै चावल तेल मसल्ला प्याज़ प्याज़ अल्लू हमरा क़ोन क़ोन मसल्ला धनिया मिरचाइ हल्दी

सरसों दय दियौ हँ नारियल भी तेल दय दियौ आ दालि चावल ठीक छै लै लेबय ठीक छै देबय आओर कीसभ रखै छियै सर्फ़ साबुन इहोसभ दय देब साबुन कपड़ा धोयवला बर्तन बर्तन धोयवला दू कपड़ा धोयवला दू नहायवला बर्तन धोयवला दू पीस सर्फ़ सर्फ़ एक किलो एक किलोवला सर्फ़ एक किलोवला रिने इक्सेल दय देब एक किलोवला ओकर दाम केना दै छियै साबुनके दू दूगो कपड़ा धोयवला साबुनके दूगो नहायवलाकें ओकर दाम आ नारियल तेल नारियल तेलके डिब्बा आधा किलोवला